हैलो अंजी इद्धरा दा गै बोल्ला नै अस आं कोई गल्ल निं होई जाना ओह् उद्धर पर अगर इंया कराये दा ते उस गड्डी गी पेंटिंग बी करनी पौनी रंग करना ते फिर पूरा सिस्टम करना पौना पूरी गड्डी दा वैसे त्रीह् ज्हार खर्चा मिगी लगदा आई गै जाना थुआढ़ा आहो आहो ते तुस पता करी लैयो मेरे कोल इक्क बारी की भला इयै ते भी में तुंदे कोल बैठियै पूरी गल्ल समझाई ओड़गी जियां में फोनै पर कीती नी